ہاں ڈرائیور صاحب کیا ہے سنائیے کیسا چلا رہے ہیں آپ گاڑی کیا ہے آپ کی گاڑی واڑی کیسی چل رہی کیسے ہیں آپ کے کاروبار دھندے آپ کی ٹیکسی تو اچھی ہے ویسے ماشاء اللہ نیٹ رکھی ہیں آپ کمفرٹیبل ہے صاف ستھری بھی ہے ہوں اچھا پرفیوم ورفیوم مارے ہوئے ہے آپ ایئر فریشنر ہے شاید یہ مارے سو آپ اندر گدوں میں ایک دم اچھا اچھا اچھا ٹیکسی آپ کی بہت اچھی ہے بہت پسند ہے ماشاء اللہ ٹیکسی ٹیکسی بھی اچھا رکھے ہیں اچھا مینٹین ہے گاڑی میں آواز وواز نہیں ہے اچھا ہے ہوں اور کیا ہے کیسا ہے آپ کا کاروبار اچھا چلتا کیا یہ ابیر ہے کیا ہے کیا ہے اچھا اچھا ہوں اچھا چل جاتا کما لیتے اچھا آپ اچھا کتنا کما لیتے آپ اچھا اچھا اچھا پندرہ سے دو ہزار روپے کما لیتے اچھا یہ سب جا کے کما لیتے آپ نہیں سب ٹیکسی کا اس کا کرایہ ورایہ کچھ نکال کے کر کے ہاں میرا مطلب وہ اچ ڈرائیوری کرایہ بولے سو اچھا سب جا کے کما لیتے آپ اچھا اچھا چائے وائے پینے کا ارادہ ہے ڈرائیور صاحب چائے اچھا کہیں بھی اچھی جگہ دیکھ کے روک کوئی اچھی ہوٹل ہاں نہیں صاحب یہاں نکو صاحب ڈرائیور صاحب یہاں نکو روکو ہوٹل کیسی کی دکھ رہی کیا ہے یہ سب کیا ہے اچھی ہوٹل دیکھ کے روکو کرو ہوں اور ڈرائیور صاحب اب یہ جو اب ہم جا رہے ہیں ودھر تو اب یہ کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچیں گے یہاں سے کتنا لگیں گا وقت اچھا کیوں چار گھنٹے کچھ پہنچتے پہنچ جاتے شاید میں چار گھنٹے چار گھنٹے کچھ ہوتا نا اچھا کیوں یہاں اچھا سڑک خراب ہے یہ دیکھ کے اچھا ہاں کتنے کلو میٹر تک خراب ہے سڑک وہ اچھا اسی کلو میٹر بابا بابا تو ابھی یہ اپن کیسے جا رہے ہیں دوسرے راستے سے اچھا تو یہ کتنا اچھا یہ لانگ پڑتا ہے شاید آپ کو اچھا اسّی کلو میٹر راستہ خراب ہے بولے تو جانا پڑے گا صحیح ہے لانگ ہوتا ہے یہ ہاں پھر کتنا لانگ ہوں گا پچیس تیس کلو میٹر زیادہ پڑ جاتا اچھا اچھا اچھا تو یہ صاف رستہ ہے نا یہ اپن اب جو جا رہے ہیں اس وقت نہیں وہ بھی خراب ہے ہاں نہیں صاف رستے سے لے کے جاؤ صاحب کاہے کو بولے تو گڑھو میں اچھلنا گرنا لمبا جانا تھوڑا بہت رستہ رہتا بھی پھر بھی برداشت کر لیتے بھائی گڑھے کھڈے کچھ بھی یہ لمبے رستوں میں کیا ہے تو پھر پرابلم ہوتا کمر بیٹھ جاتی پورا جسم باڈی پین ہوتا سب ہوتا ہوتا ہاں صاف رستے سے لے کے جاؤ اچھا سکون سے ہاں تب چار گھنٹے چار گھنٹے میں پہنچ جاتے اچھا اچھا اچھا اچھا یہ راستہ صاف رہتا تو تین گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے اچھا تو جان دو کوئی بات نہیں بھائی ڈرائیور صاحب صاف راستہ دیکھو چلو سکون سے چلو کوئی اتتا جلد بازی نہیں ہے مگر چار گھنٹے سے پانچ گھنٹے نکو اللہ کے واسطے وہاں پہ میری میٹنگ ہے ٹائم ہو جا تھا ہاں ڈیفنیٹلی اچھا چار گھنٹے میں پہنچ جاتے او کے بس سے چار گھنٹے میں پہنچے تو کافی ہے ٹھیک ہے اطمینان سے چلئے ذرا آگے کوئی ہوٹل اچھی دیکھئے ذرا چائے وائے پی لیں گے ٹھیک ہے چلیے